हेलो हरि ओम हा मां टेलर थी ॻाल्हायां पई ॿुधायो छा ॿुधायो छा कमु अथव तव्हांखे अच्छा हूं हूं अच्छा त तव्हांखे यूनीफ़ॉर्म जेकी आहे घणे ॾींहनि में खपे हिक महीने में और केतिरी ड्रेसां खपेव अढाई सौ साढी चारि सौ ॿारनि जी यूनीफ़ॉर्म आहिनि अच्छा हा त हिक यूनीफ़ॉर्म जो तव्हांखे पंज सौ पवंदव सिलाई हा पंज सौ रुपया हिक ॿार जी सिलाई लॻदव उनजे हिसाब सां तव्हां पंहिजे हिसाब सां केलकूलेशन करे वठो हुन हिसाब सां लॻदव न न पंज सौ खां ॾिसो हाणे त इनखां घटि त न थी पवंदव पंज सै खां छो त भई यूनीफ़ोर्म आहे और उनमें इलाही कुझु जेको आहे करिणो पवंदो आहे ॿारनि जो त ओस्तर बि चओ था पिया की लॻाइणो आहे त पोइ पंजे सै खां घटि त न थी पवंदो सिलाई

हूअ त ठीकु आहे बल्क में ऑडर ॾियो था पिया त वध में वधि हल ठीकु आहे मां तव्हां सां पंजाह रुपिया लाइ रखांव थी बाक़ी मां साढी चारि सौ वठंदीमाव तव्हां खां छो त भई मार्केट में त इन खां बि वधीक वठनि था पिया त मां तव्हांखे इहो बिल्कुलु मिनिमम रेट ॿुधायो थी माव अरे हूअ त कलर जो जेको तव्हां कपिड़ो ॾींदव उनजो न ठाहींदमि जेको बि ड्रेस तव्हां ॾींदव कपिड़ो मूंखे वठिणो आहे कपिड़ो मां न वठी पाईंदमि हूअ तव्हां ई मूंखे ख़रीद करे ॾिजो छो त मां उन्हीअ जो न करे सघंदो आहियां मुंहिंजे पास टाइम एतिरो कोन्हे की मां कपिड़ो ख़रीदारी करण वञा तव्हां मूंखे मां तव्हांखे कपिड़े जी सिलाई ॿुधाई थी माव बाक़ी कपिड़ो त तव्हांखे वठी ॾियणो हा त न त पोइ तव्हां को ॿियो टेलर ॾिसी वठो त तव्हां भई एतिरे में त मां मुंहिजे पास टाइम कोन्हे की तव्हांजो कपिड़ो वठी करे तव्हांजो ड्रेस सुबी सघां त तव्हां कपिड़ो त तव्हांखे वठी ॾियणो अथव अगरि तव्हां नथा करे सघो त तव्हां भली ॿियो कोई टेलर ॾिसी वठो ठीकु आहे मां तव्हांखे पंहिंजो एड्रेस सेंट करे रखांव थी पयी त तहां उन ते पंहिंजो मोकिले हा ॾिसजो हा मुंहिंजी लोकेशन अथव पुराणो किलो त उते ई हा और आस आस पास जेको नंढो सो पार्क बि आहे त और तव्हांखे लोकेशन मिली वेंदव मां वाट्सअप करे छॾियांव थी पयी

हा त दर्जे हिक में आहे अच्छा अच्छा जेकी ड्रेस सिबाइणी त तव्हांखे हूअ साइज़ सभु हिक ई साइज़ खपेव तव्हांखे अलॻि अलॻि साइज़ जी

त मां फ़ाइनल तव्हांखे ॿुधायो पई साढी चारि सौ रुपिया पर ॿार जी सिलाई तव्हांखे लॻदव उनजे हिसाब सां तव्हांखे जेके चाहे तव्हां जेतिरी बि सिलाई करवायो मुंहिंजी साढी चारि सौ रुपिया ई हिक ॿार जी

हा ठीकु ठीकु हा हा हा हरि ओम